جی کون بول رہے ہیں وعلیکم السلام جی بولے کیا ضرورت تھی آپ کو اچھا کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ اچھا آپ سنظر عالم بات کر رہے ہیں رڈی آ جی فرنیچر میں کیا چاہیے آپ کو اچھا اس میں جو ہے کہ الگ الگ کیٹیگری کا ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو کہ لے کر کے جیسے کہ فرنیچر ہو گیا تو فرنیچر میں آپ کا بیڈ بیڈ آ گیا ہے تو بیڈ کا الگ الگ حساب ہوتا ہے سرو اچھے ہوتا ہے سائز اس کا پانچ سات ہوتا ہے سائز چھ نو ہوتا ہے سائز تو آپ کو کیا نیڈ ہے مطلب کیا سائز چاہیے آپ کو ہاں جی اس کا تین سائز آئے گابھی میرے دکان پہ جو اویلیبل ہے تین سائز ہے چار چھ ہوگا پانچ سات ہوگا چھ نو ہوگا چھ نو کا میکسیمم سر آپ کو جو ہے کہ پانچ سیٹ یا چھ سیٹ کا ملے گا اس میں آپ کو اور بھی چیزیں ہوگی فرنیچر کے ساتھ صوفا سیڈ ہوگا یا پھر اور بیڈ ہوگا اس کا اپروکسیمیٹلی آپ کو ون لاک کے قریب پڑ جائے گا اس میں آپ کو چار یا پانچ کٹ اور الگ سے مل جائیں گے بیٹ کے ساتھ صوفا سیٹ ہو جائے گا النا ہو جائے گا ڈمر سیٹ ہو جائے گا چوٹا ٹیبل ہو جائے گا جی

تو آپ تو آپ چاہیں گے دینا جی سر آپ کو وزٹ کرنا ہوگا دکان پہ ڈسکاؤنٹ کی بات تو کالنگ پہ نہیں ہوتا ہے آپ کو دکان پہ آنا ہوگا آپ ہماری دکان پہ آئیے اڈیا میں ہماری شاپ ہے فسٹ فلور میں آپ آئیے چاندنی چوک فسٹ فلور جی راجو اسٹور کے جسٹ بغیر ہوا شاپ کا نام ہے دا فرنیچر دا فرنیچر ہاؤس جی جی سوار ہے تو کب وزٹ کر رہے ہیں سر آپ دکان پہ

ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ سے بات کرتا ہوں کچھ دیر کے بعد